नमस्ते तुसें सारे कि अज्ज में अज्ज में तुसें ईअपने डोगरी कल्चर बिच इक जेह्ड़ी बड़ी गै शैल गल्ल ऐ जेह्ड़ी साढ़ी ओह् सनानी ऐ कि जेह्ड़े साढ़े डोगरे लोग न ओह् हर साल अपने घर इक देवतें दी जात्तर जेह्ड़ी ऐ ओह् करदे न ओह् केह् होंदा कि हर इक जेह्ड़े साढ़े ग्रां दे डोगरे जेह्ड़े साढ़े मतलब जेह्ड़े मैक्सिमम प्हाड़ें दे लोक न ओ देवतें ही बड़ा मनदे न ते ओह् अपने देवतें जेह्ड़ा कि उस दिन याद करदे उंदी पूजा पाठ करदे हर दिन पूजा पाठ करदे लेकिन ओह् दिन ओह् बड़ा शुभ दिन होंदा जिस दिन कि देवते जेह्ड़े ओह् उस दिन साढ़े घर मतलब इक इंसान दे बिच औंदे जि'यां कि दे जात्तर बिच साढ़े घर दो गार्डी आंदे उनेंई जेह्ड़े देवता दे जेह्ड़े भजन बगैरा जेह्ड़े अस बोलियां आखने आं ओह् सारियां उ'नें ईआंदियां ते जेह्ड़े कि ढोल बगैरा करने जेह्ड़े देवते दियां सौंगलां जेह्ड़ा देवते दी पूजा करदा होऐ ओह्दे बिच देवता प्रवेश करदा ते जि'यां अस दिक्खने आं कि अस भगवान इक मूर्ति कोला अपनी मन्नत मंगदे आं मूर्ति नि आक्खी सकदे ओह्दे बिच साढ़े भगवान होंदे उ'आं गै जिसलै अगर इंसान बिच अगर देवता प्रवेश कीता ते सोचो ओह् किन्ना ज्यादा शक्तिशाली होई जंदा ओह् इंसान एह् साढ़े डोगरे दी इन्नी मतलब इन्नी सोनियां सोनियां जेह्ड़ियां गल्लां न अऊं सनानी आं मतलब कि'यां कि साढ़े डोगरे जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ ओह् कि'यां इन्ना सोह्ना एह्दी बोल्ली बी इन्नी मिट्ठी ऐ लेकिन इदी जेह्ड़ी गल्लां जेह्ड़ियां साढ़ियां मतलब संस्कृतियां न ओह् एह्दे शा और बी ज्यादा मिट्ठियां न ऐसियां ऐसियां गल्लां न इन्नियां सोनियां सोनियां कि मतलब जेह्ड़े जेह्ड़ी साढ़ी डोगरे कल्चर दी शान बढ़ादियां न ते उ'आं गै जेह्ड़ी साढ़ी हुन मैं गल्ल जि'यां तुसें जात्तर दी सनाई एह्दे विच केह् होंदा कि अस अपने रिश्तेदारें अपने ग्रां म्हल्ले आह्लें एह्दे बिच साद्दा दिन्ने आं सद्दनेआं एह् मतलब रोटी दा मतलब प्रोग्राम रक्खे दा होंदा असें मिट्ठा भोजन बी रक्खे दा होंदा केइयें अपने देवते जेह्ड़े होंदे ओह् छिल्लू बकरु दे लाए दे होंदे मतलब जेह्ड़ा देवतें ही ऐ ओ्ह बकरा देना मतलब हलाल करियै जि'यां झटका जो बी आक्खी सकदे एह् करियै देना मगर दुए तरफ जेह्ड़े किश लोकें खंडु खीरु लाए दे होंदे अपने देवते ते ओह् इयां गै करदे और एह्दे बिच बड़ा ज्यादा इक मेरा ते अपना फेवरेट रुट्ट जिसी अस आखने मिट्टी मिट्ठी रुट्टी बनदी ऐ जेह्ड़ी इक मि ते मि जेह्ड़ी मतलब अपनी अऊं पर्सनली आखनी मि बड़ी शैल लगदी ओह् ते और जेह्ड़ी होई इस जेह्ड़ी जात्तर ऐ इसी और ज्यादा शैल बनांदी ऐ ओह् ओ जेह्ड़े परशाद दे रूप बिच सारें ई बंडोंदी ऐ रुट्ट ही अस आक्खी सकने आं कि जात्तर दा जेह्ड़ा परशाद ऐ